आं आं रेस्टोरंन्ट ओपन आसा आं आसा न्ही हरशी तुमचें टायमिंग कशें कितें म्हल्यार स्टार्ट कितल्यांक जाता आनी बंद कितल्यांक जाता आं आतां आतां आयल्यार जेवण मेळटलें न्ही आसा न्ही आमी धा जाण आसात आं आं नुस्तें स्पेशल कितें आसा नुस्तें आं हां ओके आनी चणक आसा चणक स्क्विड माणक्यो आहात माणक्यो आं आनी आनीक चिकनांतल्यान चिकनांतल्यान किदें आसा चिकनांतल्यान चिली जावू चिकन स्किक्टी फाव जावू तशें आं ओके ओके आनीक यें इस्वण आसा न्ही इस्वण इस्वण थाली कशी आं ओके आमगे एक न्ही आमगे एक धा जेवणां जाय आमी धा जाण येतले आनीक आनी एक जवळ जवळ धा मिण्टांनी आमी पावतात कळलें न्ही आनीक कुल्ल कुल्ली आसा म्हळें तुयें न्ही कुल्ल्यो आं आं आनीक यें टायगर प्रावन्स आसात आं आनी तुमगे रेस्टोरंन्टान ड्रिंक घेवपा आतां न्ही आमगे तो एकटो मात्सो ना आमगे ते दोग जाण बेबदे आसा रे तितून मात्शे ना मरे आं आं बरें तुमी ड्रिंक दवरतात तर आसा आसा आसा न्ही आं ओके ओके ओके आमी पावतात आनीक धा मिण्टांनी पावता आमी मात्शें रेडी दवर हय हय यें सगळ्यो किंग फिश थाली आनी दोन चिकन चिली कर तेजे नंतर कुल्ल्यो आसा म्हणलेलें तुवें कुल्लेचें सुका करून दवर कळलें न्ही होय हय हय आनी रशाद बांगडे जाय पांच आं बरें बरें ताल्ले आसात ताल्ले आसा न्ही आं ते दोन प्लेटी फ्राय करून दवर ताल्ले हय आं बरें बरें येता आमी येता हय पावता बरें बरें बरें बरें